न मां कॾहिं कंहिं खां डांस सिखियो कोने मां मुंहिंजो शौक़ु हुयो बचपन खां वठी कंहिं कंहिं मूंखे डांस करणु ॾाढो वणंदो हुओ ॾिसणु वणंदो हुओ हुनजा नंढा नंढा जेके स्टेप्स थींदा आहिनि जीअं नंढा नंढा मूव्स थींदा आहिनि मां उहे कैच करे पंहिंजे पाण जे जेहनि में विहारे करे उन्हनि खे इअं धीरे धीरे इअं पंहिंजे तरीक़े सां पंहिंजो डांस पाणे सिखंदी वेंदी हुअमि ऐं पंहिंजो पाणे कंदी वेंदी हुअमि ऐं हुननि जी ताल बि ताल पकिड़े करे उन्हनि खे धीरे धीरे नंढो नंढो सो ॾिसी करे पूरे गाने खे तयार कंदी हुअमि उन्हनि ते डांस कंदी हुअमि मुंहिंजो बचपन खां वठी पाणि हिनजो शौक़ु हुओ जीअं मुंहिंजे पापा खे बि शौक़ु आहे डांस करण जो त उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी करे ई मां धीरे धीरे मुंहिंजे खून में ईंदो वियो की मूंखे डांस करिणो आहे ऐं मूंखे ॾाढो वणंदो हुओ डांस करणु डांस सां मुंहिंजे मन खे जीअं धीरे धीरे शांती मिलंदी हुई त मां हिन में ई पंहिंजो धीरे धीरे अॻियां केरिअर वधाईंदी वियमि मां कोरिओग्राफ़ी हीअं हिकु ॿिन ॼणनि खे ही सेखारियो आहे डांस ऐं उन्हनि जी कोरिओग्राफ़ी कई आहे बाक़ी त मां इअं कोई विडिओ विडिओ न ठाहियो आहे कोई इअं न कयो आहे बाक़ी पंहिंजे पाणे धीरे धीरे ॿारनि खे सेखारण लाइ करे हिकु ॿ दफ़ो क्लासिस हलाई हुई डांस जी